जी हाँ मुझें पाँच डिस्ट्रिक्ट के नाम बहुत ही अच्छे तरीके से याद है जैसे सोनभद्र सिगरौली मिर्जापुर रीवा और सतना